میں نے ایک کولر خریدا جس میں کچھ خامیاں ہیں جو یہ ہیں نمی میں اضافہ کولر پانی سے ہوا کو ٹھنڈا کرتا ہے جس سے کمرے میں نمی بڑھ جاتی ہے جو بعض اوقات غیر آرام دہ محسوس ہوتی ہے زیادہ شور کولر کی موٹر اور پنکھا زیادہ آواز پیدا کرتے ہیں جو نیند یا سکون میں خلل ڈال سکتے ہیں پانی کا زیادہ استعمال کولر کو مسلسل پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو پانی کے زیاں کا سبب بن سکتا ہے صرف خشک الاقول میما وسریٰ مرطوبہ نمی والے ماحول میں کولر کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے مچھروں کی افزائش کا خطرہ اگر پانی صاف نہ رکھا جائے تو کولر مچھروں کی افزائش کی جگہ بن سکتا ہے محدود ٹھنڈک ایئرکنڈیشنر کے مقابلے میں کولر صرف ہوا کو ٹھنڈا کرتا ہے درجۂ حرارت کو مؤثر طریقے سے کم نہیں کرتا بار بار صفائی اور دیکھ بھال کی ضرورت پانی بھرنا ٹینک صاف کرنا اور کولنگ پیڈیز تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے